हाँ मेरे स्कूल में जो प्रतियोगिता हुई थी पैलेस में या मेरी कलाकृति को लेकर उसमें मैंने भाग लिया था अ स्कूल में हुई थी और मैंने उसमें सबसे अच्छी चित्रकारी की थी और सब लोग को बड़ी पसंद आई थी मेरे सारे शिक्षक वगैरह ने मेरा बड़ा प्रशंसा की थी कि ये बहुत प्यारी बनी है उसके लिए मुझे जो कि एक पुरस्कार भी मिला था और मैंने जो अपने स्कूल में प्रारम्भिक तरीके और इंटरमीडिएट में भी ड्राॅइंग की परीक्षा में भी भाग लिया था अ एक हमारे सर थे उन्होंने जिनका नाम हमारे जो ड्राॅइंग वाले सर थे उनका नाम था प्रदीप तो उन्होंने हमें एक मतलब परीक्षा हुई थी तो उसमे वो तिरंगा बनाने के लिए बोला था कलर साथ थे वॉटर वाले कलर जो पानी पानी कलर आते हैं वो उन्होंने जो बोला था कि जो घर पर खराब ब्रश वगैरह डले रहते हैं उनको लेकर उससे झण्डा बनाना है कपड़े के ऊपर तो फिर हमे उन्होंने एक प्रतियोगिता दी थी तब मैंने उस मतलब अपने जो भ झंडे के कलर होते हैं एक सफेद सा ये हरा कलर और ये से आप नारंगी कलर उसको लिया था ऐसे ब्रश में मतलब लेकर उन एक एक करके कलर और आधे आधे कपड़े को ढक के और ऐसे ब्रश को ऐसे छिड़का था जिससे एक पहले मैंने एक पार्ट का एक जगह कलर कर लिया था ब्लू वाला नारंगी वाला फिर उसके बाद सफेद किया था उसके बाद मैंने हरा किया और फिर बीच में ना नीला कलर लेकर चौबीस तिरिया बनाई थीं इस प्रकार से मैंने अपने भारत का झंडा बना कर और प्रथम पुरूस्कार प्राप्त किया था